तर पेंटींग खूब टायपचे आसता म्हणजे खूब प्रकारचे आसता जशे स्कॅच वॉटर कलर पेंटींग पेस्टल आर्ट पेस्टल कलरान केल्ले पेंटींग ऑयल पेंट्सान केल्ले पेंटींग्स तेन्ना थोड्यो थोड्यो कॅनवसाचेर करतात त्यो व्हडल्यो पेंटींग्स करतात त्यो एग्जिबिशनाक दवरुपाक मेळटात सो तेजे प्रमाणे जशी जे दी व्हडली पे पेंटींग तितकोच कलर वा पेंट लागता तर केन्ना केन्ना अशें कितें जाता की पेंटींग करता आसतना तुका जाय तसलें ब्रश मेळनात आनी ब्रश मेळ तूं आतां एकदां तुवें कलर घेवन स्टार्ट केलो करपाक जाल्यार तोच कलर तुका परत करपाक जाय जाल्यार ते करपाक मातशें त्या कलरान मातसो चेंजीस आसतात वयर सकयल जातात सो तो एग्जॅक्ट वा तसोच कलर सोदून करपाक तसो गावना तशेंच पेंटींग करता आसतना कॉन्सन्ट्रेशन वा फोकस जाय पडटा तो एकदां एकदां अशें हें वांकडें आयलें ते वांकडे आयले जाल्यार तो फोकस उरना तो मागीर वाज येता मागीर ती पेंटींग